हँ हमसभ पशु तशु कीनै छियै गाएओ कीनलहुँ महीँसो कीनलहुँ किदुन कहै छै कहिओ भेल तऽ जेना अहाँके मेला लगैए किदुन कहै छै अहाँके तऽ सैदपुरसँ आगू छै तहू ठामसँ लेलहुँ नहि तऽ गामो घरमे खरीद लेलहुँ हँ कोनो जेना मानि लिअ किदन कहै छै कोनो चालिसो हजारके भऽ गेल कोनो पचासो हजारके भऽ गेल कोनो साठिओ हजारके भऽ गेल जेना जे अइ जेना जे लाभ मिलल तऽ यदि बेच लेलहुँ नहि तऽ किदुन कहै छै रखने छी एकरा दूध दही खेलहुँ अपन किदुन कहै छै जे पशुसँ जे अपना किदुन कहै छै गाय अइ बरद अइ महीँस अइ ई सभक अहाँके एकरा धन्धा करै छी आँय रखने रहै छी जखन टाइमपर यदि कोनो गहिँकी आबि गेल एकरा यदि दाम देलक तऽ बेच लेलहुँ नहि देलक तऽ किदुन कहै छै जेना गामे घरमे जमि गेल किदुन कहै छै कहि देलक कि ओ फल्लाँ ठाम छै किदुन कहै छै महीँस बिकायवला छै बरद बिकायवला छै एकरा यदि जँचल तऽ एकरा किदुन कहै छै एकरा लऽ अयलहुँ एँ आ यदि दू पैसा बाँचल तऽ एकरा जे व्यवस्था कऽ लेलहुँ किदुन कहै छै एहि सभके लेल किदुन कहै छै हँ कहीँ मेलेमे गेल मेला भेल जेना बाहरमे मेला लगै छै मेलेमे गेलहुँ मेलेमे खरीद लेलहुँ मेलामे सँ लऽ अयलहुँ आँय जकरा बादमे फेर ओकरा पोसै छियै फेर घास भुस्सा एकरा लेल खाना पीना एकरा लेल सारी चीज व्यवस्था करय पड़ै छै एकरा किदन कहै छै भुस्सा व्यवस्था करय पड़ै छै भुस्सोके कीनय पड़ै छै सारी चीज जखन माल मवेशी रखै छियै तखन एकरा लेल तऽ किदुन कहै छै सारी चीज व्यवस्थो करय पड़ै छै ने कोनो टाइममे गामेमे यदि कोनो ठाम जमि गेल तऽ ओकरेसँ खरीद लेलहुँ ओही ठाम लऽ लेलहुँ कोनो चीजके किदुन कहै छै भेल तऽ एकरा एहि ठाम एकरा कहलक ई नहि अइ तऽ एकरासँ कोनो आब दलालो छै तऽ दलालो जनिते छी जे लऽ लै छै एँ एहिमे किदुन कहै छै ईसभ कोनो कहयवला तऽ बात नहि छै एँ माल मवेशी रखै छियै कोनो तऽ किदुन कहै छै एकरा छै तऽ सारी चीज रहिते छै